हमराके खाना बनाबैके समयमे जटिल समस्याके समयमे भी किछु एसन उपाय छै जे कि खाना बनाएल जाइ छै जइसे कि चावल दाल मैगी हो गेलै फिर सत्तू सङ्गहेँ खाए लेतै खिचड़ी बनाए देबै आ दलिया बनाए देबै जे कि एक ई जटिल से नहि कम समयमे ई खाना बनि जाइ छै आओर शरीरके लिए भी अच्छा होइ छै जाहिसे कि पनीर हो गेलै जाहिसे कि ओट्स हो गेलै इसब खाना कम समयमे बनि जाइ छै आ जटिलता समयमे खाना जे होइ छै जाहिसे हो गेलै मटन मटनके ने बन पकाबैमे बहुत टाइम लगै छै चालिस पचास मिनट लागि जाइ छै ओकराके लेल जटिलता समय दैके पड़ै छै आओर जाहिसे कि हो गेलै चावल दाल खिचड़ी हो गेलै ओट्स हो गेलै फिर दलिया हो गेलै एकरामे ने कम समय लगै छै आ जटिलता समयमे लगै छै मटन बनाबैमे आ चिकन बनाबैमे लगै छै फिश बनाबैमे जादा टाइम लगै छै